असांजे घर में वॾो ऐॾो बग़ीचो ठाहियो आहे हुन में नर्सरीअ मां गुल वठी पौधा वठी लॻाईंदी आहियां जामु जामु गुल मूंखे वणंदा आहिनि पौधा व वठी लॻाया आहिनि ऐं ऊंदी वठी ऊंदीअ में मिटी विझंदी आहियां उन्हनि में पौधा वठी वठी गाॾे वारा ईंदा आहिनि उन खां पौधा वठंदी आहियां उन में तरह तरह जा गुल लॻाईंदा आहियूं पोइ वरी उन्हनि खां उहो वठी ऊंदियुनि में पोखींदी आहियां बग़ीचे वांगुरु ठाहियो आहे पोइ उन्हनि में खाद विझंदा आहियूं गुल जीअं सुठा अचनि सुबुह शाम मां पाणी ॾींदी आहियां देखभाल कंदी आहियां सुठा सुठा गुल अचनि सभु अचनि सुबुह शाम मां पाणी ॾींदी आहियां